हेल' अ मैगं दं नामा होनदो नोंनाव ए मा मा मैगं ए अबे जायगानिफ्राय लाबोदों नोंलाय ए दामा बेसे बेसे गोग्लैयो ओरैनो ओं लायो बेसे नों बेसे बेसे लाबोयो ओजानिफ्राय नों बेसे बेसे लाबोयो ओजानिफ्राय ए ओइ माजो लाबोनो नोंलाय ए गारि भारायालाय बेसेसो लायो ए उम हारसिं लायोना लोगो लायो ए ओं गोजान जायो खोमा ने औ भाराया ए मोनैयो होमब्लाबो ने थांब्ला आङो लोखि बाजारनिफ्राय हरदो मैगं बाजार जाफैबाय आरोना जाहा ओंखायनो सोंहरदां नोंनाव नों फानोब्ला ए दा दा बेलासिहागि थांगोन र' थांब्लाथाय खबर हरफिनगोन आं नोंनो दै उम दे होमब्ला